हम हमनी सब अपन गाछी रोपे के लेल रोपे के पौधा रोपे के लेल बहुत जगह से पेड़ पौधा लबै छी नर्सरी से लबै छी साथमे पंचायत से हमनी के पौधा मिल जाइया आम इमली कठहर बरहर बहुत प्रकार के पौधा मिलैया आओर हमनी सब दूर दूर से पौधा लियै के अपना जगह जमीन मे लगबै छी अभी भी हमरा जगह जमीन मे चार पांच प्रकार के अद्भुत पौधा हय जैसे साबूदाना भिक्स छोटी बाँस हरेक प्रकार के पौधा हम रोपले छी जेकर प्रयोग करै छी आओर साथमे आबे वाला टाइम मे हमनी सब चन्दन के लकड़ी के भी रोपे के सोचि रहल छी जाहिसे आगे चलके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमनी के होयत पौधा रोपय के लेल कए प्रकार से जैसे फल लैली आम खरीद के मार्केटसे फल खा लेलाके बाद ओकर बीज रोप दै छी फिर ओहि बीजके उखार के अपना जमीन मे जा के हला दै छी आओर दू से चार साल मे पौधा बाहर निकल के आ जाइ छै फल देबे लगै छै आओर साथ मे पपीता हो गेल हँ कइ प्रकार के पौधा हो गेल सबके बीज निकाल के अपन रोप देली आओर साथमे सब अपन अपन सबमे पानि पटेली सब निकल जाइ हय धीरे धीरे सब हो जाइ हय